आमच्या घरा एक पेटो आनी तीन माजरां आसात घरच्या सगळ्या लोकांक मोनी जेनावरां खूप आवडटात आमी पेट्याचें नांव टोफी दवल्लां तर माजराचें नांव धवें फरिदा आनी बाय खरें सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या घरात मनशा परस जनावराचेच चड लाड जातात पेट्याक तर नुस्त्या बरोबर चिकन मटन पॅडिग्री खाण सदां आसताच शिवाय ताका सदांच न्हांडोवचें पडटा वर्सांतल्यान एकदां ताका रॅबिच्चें इन इनेसावूंय दिवन हाडचें पडटा माजरां तर मातशीं दिश्टी पडना जाल्यार आमचो जीव सामको आकूळ पिकूळ जाता हे मोने जीव मातशी जरी बरे ना जाले तर रोकडेंच तांकां आमी दोतोरागेर व्हरतात हीं जनावरां म्हळ्यार आमच्या घरचेच लोक कशे